जय झूलेलाल मैडम मैडम तव्हांजे हितां खां मां चारि शर्टूं ठाराए हुओ हुअमि जंहिं मां ॿ शर्टूं जे मां ॿ शर्टूं बराबरि आयूं आहिनि ॿ शर्टूं जेकियूं आहिनि न हू नंढी थी पेयूं आहिनि पेट जे हितां ऐं शोल्डर जे हितां खां हल्की हल्की टाइट आहे चारि मां ॿ बराबरि चारि मां ॿ बराबरि आहिनि और ॿ जेकियूं आहिनि उहा टाइट आहिनि थी सघे त तव्हांजो टेलर मास्टर जेको हूंदो हुन कुझु अॻियां पुठियां कयो हूंदसि साइज़ में मेजरमेंट या कटिंग में थोरो पेट जे हितां खां टाइट आहे और हल्की सी शोल्डर मां बि टाइट आहे छोकी मां हमेशह तव्हांजे हितां खां ई ठाराईंदो आहियां कपिड़ा पंहिंजे लाइ हिन कपिड़नि खे मां मुंहिंजी माप जेकी तव्हां वटि पई हुई मां ॾेई वियो हुअमि ठीकु आहे न तव्हांजी जाम महिरबानी थी वेंदी छोकी मूंखे छाए ॿाहिरि बि वञणो आहे तंहिंजे लाइ त मां तव्हां वटि कॾहिं खणी अचां अॼु खणी अचां न न मां इहा पाती कान्हे छा हुनखे ख़ाली ट्रायल कई आहे ट्रायल में मूंखे थोरी टाइट लॻी आहे न ॿ जेकियूं आहिनि ॿ बराबरि आहिनि ॿ ई टाइट थी आहिनि तंहिं मां हिकिड़ी हिकिड़ी जाम टाइट आहे हिकिड़ी थोरी आहे हा ॿिनि शर्टुनि में दिक़त आहे मूंखे ॿिनि ॾींहंनि में वरी ॿाहिरि वञिणो आहे ठीकु आहे पोइ मां तव्हांखे तव्हां वटि सुभाणे खणी अचां थो शर्ट सुबुह जो सुभाणे आर्तवार बि आहे त मां तव्हां वटि सुबुह जो खणी अचांव थो पोइ मूंखे कीअं बि करे मंगल सुबुह ताईं ॾी लाइजो छोकी मूंखे मंगल शाम जो ॿाहिरि वञिणो आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल